जब हम हरदा जाइ छिए तऽ हरदासँ जब पूर्णिया निकलै छिए तऽ हरदा पुलपर पहिले भी छीन छोर होइत रहै आबभी होइ छै ऐसा सब नहि होना चाही छीन छोर एकर सुविधा चाही की आबके जमानामे छीन छोर होइ छै एकरापर धियान देना चाही बहुत डर रहै छै जाइमे बहुत डर लागै छै बहुत सोच समझके जाइलए घरसँ कभी भी निकलै रहै तऽ डर रहै छै भय रहै छै की कहीँ हरदा पुलपर फेरसँ छीन छोर नहि होइ बहुत डरसँ लागैत रहै छै भीतरसँ बहुत डर लागै छै की फिर छीन छोर नहि होइ जाइ बहुत चिन्ता लागल रहै छै हरदासँ पूर्णिया जाइ खातिर कियाकि हरदा पुलपर छीन छोर अभी भी होइ छै